मध्य प्रदेश में एक होशंगाबाद ज़िले के पास पिपरिया में पचमढ़ी रोड जहाँ का स्थान पचमढ़ी है वहाँ से टूरिस्ट बाहर से आते हैं और वहाँ रुकने की व्यवस्था है

कैम्प लगा कर वो कुछ दिन बिताने यहाँ छुट्टियों में आते हैं और वहाँ धूपगढ़ है चौड़ागढ़ है और महादेव की ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं जिससे कि वो अपने कैमरे में कैद करके और वहाँ के बाग बगीचे घूमते हैं और वहीं पर खाना खाते हैं दाल बाटी का प्रोग्राम बनाते हैं और कुछ दिन वहाँ रूक कर अपने भगवान से को देखने आते हैं वहाँ तेरह किलोमीटर दूर एक ल धूपगढ़ की पहाड़ी है और जानवर भी हैं रायनो और शेर हाथी और